हम एन सी आर टी के बुक लेलहुॅं रऽ कियाकि हम कम्पटीशन के तैयारी करै छी और हमरा हिसाबसँ अगर अहाँ तैयारी कय रहल छी ओहिसँ एन सी आर टी बुक से अच्छा कोनो बुके नहि छै कियाकि ओ हमरा बेसिक नॉलेज दै छै ओकर बाद अहाँ कोनो बुक पढ़ु और हम सबके इएह कहब कि अगर केओ किछो पढ़ि रहल छै या कोनो नॉर्मलो बच्चा छै ओकरा एन सी आर टी के जरुर होबाक चाही कियाकि एन सी आर टी मे बेसिक हर एक चीज देने छै जे इन्सानके लेल जरुरी हुअ आओर नॉर्मल बच्चा जे इसकुलमे पढ़ि रहल छै अभी ओकरो एन सी आर टी के बुक ही पढ़बाक चाही